तुलसी माताके पेड़ लगेने छियै अपना आँगनमे तऽ ओइसँ फायदा होइ छै बरकत होल इएह होल पूजा पाठ कयली अपना रहली शनि मातामे शनिके जल देली सैन सैन दिन परसादी चढ़ेली तनी अगरबत्ती देखेली भगवानके नाम लएके इएहे सब कयली आर की करबय पूजा कयली भऽ गेल आरो ओइसँ शनि ग्रह कटल तुलसी महराजसँ तनी भगवानसँ अजुर लगेलहुँ अपन सेवा कयलहुँ आओर कि कयलहुँ इएहे आर सब थोड़ा देर बैठके आसनी लगाके पूजा पाठ कऽके बस फूलके पौधा लगेलहुँ फूलके फूलके पौधा लगेलाके बाद कि होइ छै जे फूल पूजा पाठमे काम दै छै गुलाबके फूल गुलाबके फूल रहल इएह सब रहल आर कि बतइए है लियौ हमरासँ नहि